औ हेलौ औ ओमफ्राय लाय औ नाखोथ' ओंखारदों होननानै खोनादों हमहैयो नामा हमहैनो बा इसे उनाव थांनि नामा ओंखाम जाखांनानै बे गौरांआवनो ना दावखोसो गारथारदों नो जिं जिं मोनसो गारदों मानसिफ्रा सम मोनोबा औ सम मोनोबा खाथिजों खाथि न' खाथि खाथि हमहैलायनो नामा औ ओंखाम जानानै थांसै आंनाव माबाबो लाखानोसै फासिबो लाखानोसै ओमफ्राय बै सारग्रा खेवालि जेया बेखौबो लानानै थांदिनि होमबा ओंखाम जाखांनानै थांसै नामा थुला ए दुब्लियावबो खोनादों आं दहाय खोनादों दुब्लियावबो जि ना मोनसो गारदों नो माबा ना सिंगि माबा थेंगोनाफोर दावखोलाबायनाय मोनसोगारदों नो माथो सिखाजों सिखाजों देनानै मानसिफ्रा ना बाव थांनो नामा ना बेयाव थांनो दुब्लियाव औ औ

औ औ दे आं फासिबो लाफाखागोन दे फासि औ औ दे लाखाजोबगोन गासैबो औ औ जायो जायो ओमफ्राय ओरै बेयावबो बेयावबो थांसै औ औ औ औ औ मोननैयावबो थांसै होमबा औ औ औ औ दे दे दे दा ओंखाम जाखांनानै औ दे जागोन दे जा गोन दे औ औ दे दे जागोन दे